हाँ मुझे पाँच दिनांक याद है तेरह फरवरी दो हज़ार तीन बीस सितम्बर दो हज़ार तीन दस जुलाई दो हज़ार चार एक दिसम्बर दो हज़ार छः चौबीस दिसम्बर दो हज़ार दो